हमारे राज्य में बहुत सारे हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं इलाज होते हैं ये जैसे आयुष्मान कार्ड से इलाज होते हेंगे उसमें हर दवाइयाँ हर राज हर ऑपरेशन हर चीज़ का इलाज हम लोग को बहुत अच्छे से मिलता है उसमें लाइन नहीं लगानी पड़ती है डायरेक्ट हर सुविधा मिल जाती है और एक गरीबी रेखा कार्ड है उसमें सरकारी से लेके प्राइवेट तक हर चीज़ की सुविधा मिलती हैगी और उसके लिए अलग से कमरा मिलता है हर चीज़ इलाज अलग से होता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में बहुत इलाज होता हैगा इसमें अगर थोड़ी बहुत पैसे भी लग जाते हैं तो वो पैसे वापस हो जाते हैं बाद में हैं और आयुष्मान कार्ड में तो हर ऑपरेसन बड़े से बड़े ऑपरेशन बड़े से बड़े टीटमेंट बड़ी सी बड़ी दवाइयाँ हर चीज़ मिल जाती हेंगी और उसके लिए बहुत सारी सुविधा हेंगी जो अस्पतालों में मिलती है प्राइवेट अस्पतालो में भी मिलती है और बहुत अच्छा हैगा ये आयुष्मान कार्ड वाला